हैलो मेरा नांऽ रेनू शर्मा ऐ में सांबा दी रौह्ने आह्ली आं ते मेरा ब्याह् सांबा होए दा ते सांबा बी इं'या बड़ा कुछ ऐ दिक्खने आह्ला चीची माता होई गेई फ्ही चीची माता जंदे लोग उत्थें बी किन्ना मत्था मुत्था टेकदे लोग ते चीची माता हर कुसै दी मनोकामनां पूरी होंदी पूरियां करदी फिर ओह्दे बाद च ओह् मेरे घरै आह्ले दी नौकरी डोडै ते मिगी बी ओह् कन्नै लेई जंदे में उत्थें रौह्न्नी होन्नी ते फिर उत्थें बी सब बड़ा कुछ ऐ दिक्खने आह्ला डोडै चली जाओ डोडै मतलब एह् उद्धर ड्यूटी करदे डोडै फिर संडे ई छुट्टी होंदी संडे ई अस राजमांह् चौल बनान्ने होन्ने मेरी गुड़िया इक ओह् बी बाह्र मतलब संडे आखदे चलो बाह्र घूमन अस बाह्र चली जाने होन्ने फिर संडे ई भद्रवाह् चली जन्ने होन्ने अस भद्रवाह् उद्धर मतलब इक मच्छलियें दा पार्क ऐ कोई उत्थें चली जन्ने होने मच्छलियें दे पार्क च उत्थें मछलियां मछलुयां दिखदी फिर बड़ी खुश होंदी उद्धर जाइयै फिर उद्धर थोह्ड़ा जेहा अग्गै चली जाना होऐ ते मंदर आई जंदा फिर शिवजी दा मंदर बी बड़ा इ'यां इक मतलब शैल ऐ शिवजी दा मंदर उत्थै बड़ी धार्मिक जगह् इक फिर उत्थें मतलब इक पिच्छें जेह् तोड़ने दी कुसै ने मुसलमानै उसी तोड़नै दी कोशिश कीती ही फिर साढ़े डोगरी लोकें मतलब उसी अग्गें संस्था आस्तै बधानै दी कोशिश कीती हून ओह् मंदर ठीक ऐ मतलब ते फिर भद्रवाह होर बी बड़ी मतलब बड़ी ओह् शैल शैल जगह् न फिर होर बग्गर चली जाना होऐ ते बग्गर दे राजमांह् चौल बड़े सोआद लगदे सारे लोकें ही फ्ही घ्यो घ्या पाइयै देसी लोक उत्थै ते कि'यां खंदे ऐ ते फिर संडे ई अस बी बड़ा एंजाय करने होन्ने उत्थें जाइयै ते फिर उत्थें किश्तवाड़ चली जाना उत्थें मचेल माता आई जंदी मचेल माता सारे लोग जंदे डोगरे लोग किन्ने लोग जंदे ऐ उत्थें ते सब किश शैल मतलब सब दिक्खने दुक्खने गी हर जगह् किन्नी शैल शैल ऐ उत्थें फिरी होर डोडै गै दिक्खो तुस किन्नी शैल इत्थें दिक्खो तुस सांबा च किन्नी गरमी ऐ ते जेल्लै डोडा चली जाना होऐ ते इन्नी ठंड ठंडा मौसम इत्थै लोकें उत्थें कश्मीरी लोग किन्ने रौंह्दे डोडै फिरी कश्मीरी लोग इद्धर कश्मीरी कुर्ते इन्ने चला दे गर्म सूट इ'न्ने इ'न्नै शैल ते उद्धर मौसम बड़ा ठंडा ऐ फ्ही साढ़े घरा दे बी मेरे देर दरानी फिर एह् साढ़े डैडी होर सारे उद्धर गे फिर उ'नें बी बड़ा मजा लेआ उत्थें आक्खा दे उत्थें दा बड़ा शैल मौसम ऐ मज़ा आई गेआ उ'नेंगी ओह् बी आक्खा दे असें बार बार परती जाना दिक्खन फिर ओह् पत्नीटाप गे ते अस उत्थै बी बड़ा मज़ा कीता ते फिर पत्नीटाप दा फ्ही अस पत्नीटाप दा फ्ही अस सनासर चली गे उद्धर सरूईंसर चली गे सरूईं उद्धर बी बड़ा मज़ा लेआ असें फिर सरूईंसर दिक्खेआ दुक्खेआ उद्धर बी शैल ऐ सब दिक्खने जगह् फिर मानसर आई गे ते फिर मानसर दा बी असें मच्छलियें मुछलियें दा दिक्खेआ ओह् ते फिर मानसर दा फ्ही मानसर बी शैल ऐ दिक्खनै आह्ली जगह उत्थें बी इक नागै दा मंदर ऐ नागै दे मंदर दिक्खो तुस किन्नी साफ हर लोग किन्ने लोग जंदे उत्थें दिक्खने ई मच्छलियां होंदियां उत्थें लोग उ'नेंगी आटा पांदे फुल्लड़ियां पांदे फिर उत्थै किश्तियां झूटदे फ्ही किस्तियां झुटियै बी लोकें गी मज़ा आंदा फिर लोग शैल मज़ा करदे मतलब सारै जाइयै फिर ओह्दे बाद च साढ़े सांबा च बी दिक्खो तुस किन्नी जगह् ऐ घूमने घामने चीची माता आई फिर नृसिंह आई गेआ सांबै मतलब दिक्खो हां सांबै च बी चीची माता लोक जंदे उत्थें मत्था टेकदे मज़ा लैंदे मां जेह्ड़ी माता ओह् चीची माता हर इक दी मनोकामनां पूरी पूरियां करदी फिर में माता वैष्णो माता बी गेई वैष्णो माता बी दिक्खने आह्ली जगह् ऐ मतलब लोग जंदे मनोकामनां पूरियां होंदियां लोकें दियां में बी गेई उत्थें उत्थैं मिगी बी बड़ा मज़ा आया घोड़े पर जंदे लोग मेरी कुड़ी बी ओह् उप्पर गेई कुड़ी आक्खै में घोड़े पर चढ़ना फिर ओह् घोड़े पर चढ़ी गेई उसी मज़ा आया उत्थें फिर शैल मतलब सब मज़ा आया दिक्खने दुक्खने ई ते फिरी अस होर कुदै होर फिर होर डोडा बी मेरी भैन बी गेई भ्राऽ बी गेआ उब्बी आक्खै भला में बी जाना दिक्खन फिर ओह् बी गे दिक्खन ते फिर उ'नें बी मजा कीता उत्थें हां ते सब मतलब दिक्खने ई इद्धर कुसै साढ़े जम्मू कशमीर च बी शैल ऐ पर बाह्र डोडा जाइयै कुछ ठंड ऐ इद्धर गर्मी दिक्खो किन्नी ऐ ते सांबा सब ठीक ठाक